میں اپنے گاؤں سے باہر جاتی ہوں تو بہت سارا پریشانی ہوتی ہے جیسے کہ روڈ صحیح نہیں رہتا ہے جیسے کہ لائٹ اوٹ نہیں رہتا ہے جیسے کہ گاڑی آر نہیں صحیح رہتا ہے یا ٹیکسی ہو جلدی ملتا نہیں ہے آٹو ہو گیا یا رکشہ ہو گیا یہ سب پیسہ زیادہ لیتا ہے چارج اور کیا بولتے ہیں جیسے کہ گاڑی آ ہو گیا جیسے کہ پیسہ جیسے بہت لیتا ہے لائٹ اٹھنا ہی رہتا ہے روڈ بہت سارا لمبا رہتا ہے سفر جا نہیں سکتے ہیں بہت تکلیف ہوتا ہے جیسے کہ ڈر ہوتا ہے پلٹنے الٹنے کا ٹوٹا فوٹا رہتا ہے سڑک وڑک گڈھا ہویا ہو گیا جو بھی یہی سب رہتا ہے بہت سوچ سمجھ کر انسان چلتا ہے سوچ سمجھ کر سب